हांयेन बायलो खेळटात त्यो पळयल्या खंयी कसले फंक्शन आसा जाल्यार म्युजिकल चेर जावं तसले कसले खेळ खेळ्ळे पयल्या क्रिकेट कबड्डी तसले खेळ खेळ्ळें हांयेन चड पोव ना पूण धालो मात खेळटात तें खबर आसा तें बी एक शिगमो आसता तेन्ना मात खेळटा धालो हांयेन चडशें बायलांक तितूंत सुद्दां भाग घेता तो पोवक ना आताच्यो ज्यो न्यू बायलो आसा त्यो आपल्या घरातल्यान चड भायर सर सरपाक पयना आमगें पयलिच्योच बायलो खेळटात त्यो दिसता धालो बी म्हाका दिसता बायलांनी बी खेळपाक सुरवात करपाक जाय खेळ्ळ्या कारणान तेंगेले शरीर बरें उरता अशें म्हाका दिसता तेंच्यानी तें स्टार्ट करूंक जाय अशें म्हागेलें मत